हैलो ह हरि हरिओम हरिओम मिस्टर लक्ष्मन दरयानी हा नमस्त सुठा सुठा हालु आहिनि नमस्ते नमस्ते नमस्ते हा साईं बसि अॼु यादि कयो की थोरो कमु हुओ तव्हां में त जो बसि मां पे मकान ॻोल्हियो आदिपुर में इन पासे जी मिली वञनि फ़ाए ए फ़ाए बी पासे या सिक्स ए सिक्स बी पासे कुझु तव्हांखे अथव ध्यान में मकाननि जी ज़रूरत हुई

त मूंखे हा ज़रूरत त मुंहिंजी हा ज़रूरत त मुंहिंजी ॿ बैडरुम हॉल आहे ऐं बजट में इहे आहे की मूंखे कोशिशि थी सघे त वठिणो ई आहे पर न उहा रेडी न मिलंदो हूंदो त फिलहालु भाड़े ते बि हलंदो ऐं बजेट मुंहिंजी पंजवंजाहु सठि लख जे आसपासि मका हा जी जी

मिडल क्लास माण्हू त साईं पोइ कीअं पहुची सघंदो हा सम्झ हा

जी जी बराबरि जी जी हा हा अच्छा हा हा

हा हा अच्छा अच्छा हा न न उहा त पोइ मिलंदो मज़ो कोन ईंदो उते रहण में पर शेन्नई थोरो हर खां परे थो थिए त स्कूल वग़ैरह आसे पासे अच्छा

हा हा

हा हा अच्छा अच्छा स्कूलनि जी आहे उन पासे फेसिलिटी

उते उते लगभॻि केतिरे ताईं अंदाजे सां थेब मिली वञे टू बी एच के पंजाहु जे आसपासि घणो हुंदो याने जमीन केतिरी हूंदी केतिरा वाल हूंदी जी जी अच्छा ॾेढ सौ वाल में डुप्लेक्स ठहियलु हूंदो जीअं अॼुकल्ह ठहियलु हूंदा आहिनि हेठि रुम हाल ऐं मथे ॿ रुम बराबरि इहो फ्रंट साइड रहंदो की पुठियां जे

अच्छा अच्छा ठीकु आहे त मां बि हा हा जी जी

बराबरि ठीकु आहे त मां बि घरु ॻाल्हि करे वठा इन पासे घरवारनि जे मंज़ूरी थी त इन हिसाब सां

जी जी ठीकु आहे त मां ठीकु आहे त मां घरवारनि सां ॻाल्हाए उन्हनि जो राइ वठी पोइ वरी तव्हांखे ॻाल्हायांव थो जी जी जी जी जय झूलेलाल साईं जय झूले जी ओके